असांजे सेत्र में एग्रीकल्चर जो घणेई महत्व आहे जीअं खजूर आहे पपीता आहे नारेल आहे ऐं चीकू आहे ॿिया भी घणई आहिनि हुन जो घणेई महत्व आहे हेतिरो सारो उगंदो आहे हिते हेतिरी उहो हेतिरो सारो उगंदो आहे हेतिरी हीअ शयूं हेतिरी सारी उगंदी आहिनि ऐं माण्हू घणेई बि ॿाहिरां ईंदा आहिनि हीउ ॾिसण लाइ ऐं जानकारी प्राप्त करण लाइ ईंदा आहिनि माण्हू भई हिते छा आहे हिते हिते छा पैदाशी आहे हिते जी शइ छा आहे सुठी आहे हिते जी पैदाएशी कहिड़ी आहे माण्हू घणेई ईंदा आहिनि ॿाहिरां ईंदा आहिनि माण्हू विदेश मां घणेई ईंदा आहिनि ऐं ॾिसंदा आहिनि घुमंदा आहिनि चेक कंदा आहिनि ऐं उन सां उन्हनि खे ख़बर बि पवंदी आहे की इहा शइ हिते ॾाढी पैदाशी थींदी आहे ऐं हितां खणी वणण लाइक़ु आहे हितां वठी वेंदा आहिनि माण्हू वधीक जेतिरो जेकी शइ वधीक हिननि खे चए खपेंदी आहे उहो बि खणी ईंदा आहिनि वधीक जीअं खजूर आहे खजूर सुठी थींदी आहे पपीता आहे नारेल आहे चीकू आहे हीअ सभु हिते घणी पैदाशी आहे त हिते पशू पालन जो बि ॾाढो सुठो आहे पशू पालन जो बि हिते ॾाढो सुठो आहे गाहिं भैस हिते सभीनि जो ख़्यालु माण्हू सुठी तरह रखंदा आहिनि कंदा आहिनि त पंहिंजो बढ़िया आहे